ہیلو ابو ذر سنو ایک کام ہے دراصل ہوا یہ ہے کہ میرے جو ڈاکیومینٹس ہیں دستاویزات ہیں وہ گھر پر رہ گئے ہیں اور میں چونکہ شہر سے باہر آ گیا ہوں مجھے اپنا جے آر ایف کا فام بھرنا ہے تو مجھے کچھ کاغذات وغیرہ کی ضرورت ہے تو ایک کام کرو میرے ڈیجی لاکر پہ ایک اپلیکیشن ہے اس پہ میری آئی ڈی بناؤ میرا فون نمبر اور آدھار کارڈ نمبر میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس کے ذریعے ڈیجی لاکر پہ آئی ڈی بنا لو اور کوشش کرو کہ وہ جو ڈاکیومینٹس ہیں ایک ان ڈاکیومینٹس میرا این آئی او ایس کی ویبسائٹس پر ٹین ٹویلتھ کی مارکشیٹ مل جائے گی اور دہلی یونیورسٹی کی ویبسائٹ کی میں اپنی آئی ڈی آپ کو بھیج رہا ہوں وہاں سے میری گریجویشن وغیرہ کی مارکشیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے مجھے بھیج دینا تاکہ میں یہاں جو ہے اپنا فام جے آر ایف کا بھر سکوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی